समय के साथ साथ आपका योगाभ्यास मेरा योग अभ्यास विकसित ऐसे हुआ जैसे की अभी एक रामदेव बाबा अपना एक चैनल बनाके टी वी के ऊपर ओ ऑनलाइन करवाते हैं तो मैं उनका देखके करता हूँ तो धीरे धीरे मेरा उनका देखने से मेरा जो योग अभ्यास करने की वो रुचि भी बड़ी और रुचि बढ़ने से मुझे उनके जैसे देख देख के मैं उनको फॉलो किया तो मुझे जो मेरी बॉडी थी वो काफ़ी अच्छी भी हुई उससे जो मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वह बिना दवाई लिये ठीक हुई तो मेरे हिसाब से तो योगा करना चाहिए लोगों को और अपने जीवन में योगा का एक महत्व देना चाहिए क्योंकि योगा शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है अपने शरीर के लिए और इससे बीमारियां भी कम होती है कोई सी प्रॉब्लम हो वो जल्दी ठीक हो जाती है लगभग अगर योगा करते हैं तो और जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जैसे की दिल का दौरा पड़ना और भी कुछ होना यह इससे ठीक हो जाती है और जल्दी से यह होता नहीं है जैसे नस ब्लॉक होना ट्यूमर होना यह बड़ी बीमारियां योगा करने से नहीं होती है कभी भी ठीक ही रहती है और योगा हमेशा करना ही चाहिए इंसान को कभी भी जिंदगी में